مشرقی دلی ضلع میں عمر رسیدہ آبادی کے لیے صحت کی دیکھ بھال سماجی مدد اور وقار کے لحاظ سے مختلف چیلنج اور مواقع پیدا ہوتے ہیں عمر رسیدگی کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کی وجہ سے لوگ عموماً مالی تنازعات کا سامنا کرتے ہیں گھر کی معاشی حالت انتہائی کمزور ہو جاتی ہے جس سے ان کے دواؤں اور علاج میں بھی دشواری کا سامنا ہوتا ہے ان کی مہارتوں اور تجربے کو قدر کم کرتے ہیں اور اکثر انہیں اکلوتاپن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تنہائی کو وہ ترجیح دینے لگتے ہیں ان کے لیے معاشرتی فعالیتوں میں شرکت کے مواقع عمر رسیدگی کی وجہ سے کم فراہم ہوتے ہیں مالی اور دیگر معاونتی سہولتوں کی فراہمی اور ان کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے مناسب بنیادی صحت کی سہولتوں کی فراہمی اہم ہے